میں نے بڑا آٹھ بنایا ہُوا ہے جیسے میں نے ایک مرتبہ اپنے ہی پیپر کا آرٹ ورک بنایا ہُوا تھا جس سے میں نے ایک جھونپڑی بنائی تھی تو اُس میں سے تاش کے پتے کچھ سجائے ہوئے تھے ویسے دیکھنے میں تو بہترین لگ رہا تھا کافی اچھا لگ رہا تھا جس کے میں نے بہت چیلنجز فیس کیے میرے بھتیجی بھتیجے چھوٹے چھوٹے ہیں کئی بار اُن کے شرارتوں سے مجھے دو چار ہونا پڑا اور اُنہوں نے کتنی مرتبہ اُس کو توڑا میں نے پھر سے بنایا پھر سے بہت ساری کوششیں کیں جس سے مجھے کچھ پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا تو یہ تھی کچھ پریشانیاں اور حالانکہ میں نے اُس کو بنا کر کے تیار کیا اور اسکول میں مجھے پرزنٹیشن کرنا تھا اُس کی میں نے پرزنٹیشن بھی کی اور الحمد للہ میں اچھے نمبرات لائے چیلنجز یہ تھے ہمارے اور یہ میں جو ہے کلاس الیونتھ کی بات کر کر رہا ہوں جب میں اسکول میں تھا تو یہ تھے کچھ ہمارے چیلنجز جو ہمارے بھتیجوں کی کرامات تھی اُنہوں نے توڑا بنایا میں نے کئی مرتبہ اِس طرح کا کئی سلسلہ میرا چلتا رہا جس سے میں نے میری میں کئی بار اُس کا سامنا کرنا پڑا